हँ हमे बाहरके सफर केलियै गेलियै हमे रामेश्वरम जी चेन्नइ मद्रास चेन्नइ मद्रास गेलियै तब वहाँसँ फिर भी कर्जो पैँचा लए कऽ हम गेलियै तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ मन्दिर रहय तऽ रामेश्वरम जीमे गङ्गा सेवन कए लेलियै नहाय लेलियै तब लाइन लगेलियै तऽ रामेश्वरम भगवानसँ दर्शन भेलै तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ मन्दिर रहय तऽ बाबाकेँ जल चढ़ेलियनि रामेश्वरम जीके पूजा केलियनि शिवजीके तऽ मोन तऽ खूब लगलै ओकर बादसँ ओजऽ गेलियै तऽ फिर भी डेरा लेलियै बा गेलियै गाँवसँ यहाँ सफरमे बाहर तऽ कर्जो पैँचा लए कऽ गेलियै तब वहाँ गेलियै रामेश्वरम चेन्नइमे तऽ ओजऽ गङ्गाजी नहाय कऽ रामेश्वरम भगवान भिर गेलियनि लाइन लगलियनि तऽ मन्दिरमे देखलियनि जे भोला बाबा बहुत बड़ा शिवलिङ्ग देखयमे बहुत अच्छा लगलै पूजा केलियै आ वहाँ पूजा करेलियै तऽ फेर डेरा अयलियै आ डेरासँ अयलियै तऽ फिर भी गेलियै दोसरका दिना तब गेलियै वहाँसँ बाला तिरुपति तऽ बड़का मन्दिर रहय सोनाके मन्दिर रहय बहुत सुन्दर मन्दिर रहय बाला तिरुपतिमे पुलिस रहय दरजनके दरजन लाइन लगाय देलकै आ लाइनमे रहलियै छओ घण्टा तब जाय कऽ हमरा बालाजीसँ दर्शन होलै पा अथिमे मन्दिरमे अतबो मूरी हुनकर आधा कटल आ सोनाके पिन्हयने ओ सोनावलामे हॉलमे रहथिन सोनाके मन्दिर रहय बड़का पुलिसके पहरा रहय तब देखलियै तऽ देखि कऽ पूजा उजा करि कऽ तब हमे फेर अपना एलियै डेरा डण्डा आ वहाँसँ एलियै तऽ खाना वाना खेलियै फेर तेसरका दिना हमे गेलियै कन्याकुमारी कन्याकुमारीमे नहेलियै स्नान केलियै स्नान करि कऽ फिर भी लाइन लगलियै लाइन लागि कऽ की कहै छै फेर जहाजपर बैठलियै जहाज हमरा एक घण्टामे लए गेलै समुद्रमे लए गेलै समुद्रमे देखलियै बड़का मन्दिर ओहि मन्दिरमे बहुत बड़ा भगवान रहथिन ओहि भगवानसँ पूजा केलियनि पूजा कए कऽ तब ओजऽ सँ एलियनि देखलियनि तऽ बहुत सुन्दर मन्दिरो आ भगवानो खूब बढ़िआँ एकदम समुद्रमे रहथिन आ फेर जहाजसँ एहि पार एलियै फेर देवीसँ दर्शन केलियनि भगवती देवी रहथिन नीचाँमे एहि पारमे आ ओहि पारमे हुनकर गोड़ रहनि मन्दिरमे तऽ दुनू दिना दू दिन लागि गेलै तऽ ओजऽ से एलियै दर्शन कए कऽ तऽ खाना खयलियै फेर तेसरका दिना कन्याकुमारीमे होटलमे रहलियै खाय पी कऽ फिर गेलियै वहाँ मीनाक्षी मीनाक्षी देवी भगवतीसँ दर्शन केलियनि दर्शन कए कऽ घुमि कऽ फेर तनि मनि प्रसादी लए लेलियै लए कऽ चलि एलियै आब हम लोग गरीब रहियै हम कहाँसँ की लैतियै रहए हमे तऽ कर्जो पैँचा लए कऽ चलि गेलियै हमे की कए सकतियै रहए हमरा पास आदमी नहि हइ पैसाके अभावी यए